हमर पसन्दीदा खेल क्रिकेट अछि आओर हम क्रिकेट खेलतो रहैत छी आओर हमर पसन्दीदा खेलाड़ी रोहित शर्मा अछि क्रिकेटके पीचके लम्बाई छब्बीस गज होइत छै आओर ओहिमे एगारहगो खेलाड़ी रहैत छै एगारहगो दूगो टीम रहैत छै दूगो टीममे मैच होइत छै ई एगारह एगारह कऽ कऽ खेलाड़ी रहैत छै जाहिमे बॉलिंग फील्डिंग कैच एल बी डब्ल्यू नो बॉल वाइड ईसभ होइत छै आओर सभसँ पहिने ई मे तीन तरहके खेल होइत छै क्रिकेटमे जेना टी ट्वेन्टी वन डे टेस्ट टी ट्वेन्टी बीस ओवरके होइत छै आओर वन डे पचास ओवरके आओर टेस्ट पाँच दिनके खेल होइत छै आओर भारत मे क्रिकेट सबसँ ज्यादा पसन्दीदा खेल छै एखन इंडिया टीमके कप्तान रोहित शर्मा छै आओर इंडिया टीममे एखन विराट कोहली हार्दिक पाण्ड्या के एल राहुल रिषभ पन्तसभ खेलाड़ी छै क्रिकेटमे जे बढ़िआँ खेलैत छै आओर एखन आई पी एल सेहो होइत छै भारतमे आई पी एल आई पी एल होइत छै जाहिमे कुल आठगो टीम दसगो टीम भाग लैत छै जे भारतके एगो पर्व जेना ई खेल भऽ रहल छै क्रिकेट आओर पछिला बेर आ गुजरात लायंस आई पी एल दू हजार बाइस जीतल छलै आओर एखन आई पी एल शुरू छै दू हजार तेइसके देखबाक चाही एहिबेर कोन कोन टीम जीतैए आई पी एल हमर तऽ पसन्दीदा टीम मुम्बई इंडियन्स अछि आओर क्रिकेट हम रोज खेलैत रहैत छी एम एल एस कॉलेजके ग्राउंडमे क्रिकेट हमर पसन्दीदा खेल अछि आओर हमसभ अपन दोस्त सङ्गे मिलके रोज क्रिकेट खेलैत छी क्रिकेटसँ होइत छै कि एगो एक्सरसाइज सेहो भऽ जाइत छै दौड़ धूप भऽ जाइत छै क्रिकेटसँ ताहि द्वारे हमसभ अपन दोस्तसभके मिलके रोज क्रिकेट खेलैत छी